तो हमें शाम को दौड़ने से यह पता चलता है कि गर्मी कम रहती है जिसके कारण हमें ठंडी ठंडी ठंडी हवाों से या यह पता चलता है कि हमें शरीर स्वस्थ रहेगा और सुबह सुबह रनिंग से यह पता चलता है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहने से अच्छा होता है जिसके कारण बरसात या गर्मी से हमें दोड़ने में दिकदारी होती है सुझा सुझाव सुझाव यह मौसमों के आधार पर दौड़ने से हमें दिकदारियाँ होती है जब हम जब हम रनिंग करते हैं तो उसके कारण शरीर स्वस्थ हो जाता है इससे हल्की हल्की रनिंग करने से हमें शरीर के लिए लाभदायक होता है